घर जे अंदरि घणेई नंढा कार्ज बि थींदा आहिनि जीअं कंहिं ॿार जो जनमॾींहुं मल्हायो या घर में बहिराणो वग़ैरह खणायो या सुखमणी पाठु करायो त उन वक़्तु पाणीअ जी घटि ज़रूरत पवंदी आहे छाकाणि त उहो फंक्शन सिर्फ़ु हिकु ॾींहं जो थींदो आहे पर शादी या व्यांह जेको वॾे वॾे पैमाने ते अञा प्रोग्राम थींदो आहे उन में पाणी जी व्यवस्था असांखे चङी सुठी तरह करिणी पवंदी आहे घर में त अठेतालीहनि कलाकनि में हिकु दफ़ो पाणी ईंदो आहे उन लाइ त असां पाण महिमान जे पीअण जो या सनानु पाणी जी व्यवस्था करे सघूं था पर धर्मशालाउनि में जीअं शादी कयूं था त धर्मशालाउनि में राधाउनि खे रोटी ठाहिण लाइ मानी ठाहिण लाइ ऐं भाॼियुनि खे साओ साफ़ु करण लाइ ऐं तंहिं खां सवाइ महिमाननि जी व्यवस्था बि उते रहण जी बि कई वेंदी आहे त सनानु पाणी जी व्यवस्था लाइ टैंकर पाणी जा वॾा वॾा टैंकर घुराए वेंदा आहिनि ऐं मौसम जे अनुसारु सर्दी ऐं गर्मी जे अनुसारु महिमान जी पीअण जी पाणी जी व्यवस्था बि कई वञे थी उन जे लाइ बि कैम्पर घुराया वेंदा आहिनि